हाँ उपहार के रूप में मैंने कई बार कविताएं लिखी हैं कविताएं लिखना मुझे पहले बहुत पसंद था अब तो बहुत ही काम लिखता हूँ पहले लिखता था मैं जब स्कूल टाइम में पढ़ता था जब लिखता था बहुत सी कवितायें लिखी हैं और दोस्तों की भी लिखी हुई पढ़ी हैं सुनता भी था लिखता भी था लिख कर देता भी था बहुतों को लेकिन अब आदत सी छूट गई है अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है जब से सब मोबाइल में ही लगे रहते हैं कविताएं अविताएं अब तो लिखना बंद भी हो गया है